मेरे द्वारा पढ़ी गई सब अंतिम पुस्तक मेरी जो जीवन की रही है वो भगवत गीता भगवत गीता पढ़ कर मुझे ये बहुत ज़्यादा ख़ुशी होती है क्योंकि उस में एक ऐसे ऐसे श्लोक हैं जिस से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ऐसे ऐसे श्लोक जो हर चीज़ को दर्शाते है हमारे पूर्वजों को याद दिलवाता है और हमारे उस में रियल की बातें बताई गई हैं इस लिए वो हमें ज़्यादा प्रभावित करता है कि कृष्ण जी कृष्ण जी को उस में बताया गया है और बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक हैं जिस को पढ़ के बहुत ही मन को संतुष्टि मिलती ही है ये मेरे जीवन की अंतिम पुस्तक थी इस लिए ये इसमें ऐसा ऐसा चीज़ बताया गया है हमारे पुराणों का वेदों का ज्ञान उस में दिया गया है भगवत गीता में